म्हजें नांव सायली नायक तुमी सतीश कामत उलयता न्ही हांवें सतीश कामताक फोन लायला हा ओके तुमी सतीश कामत उलयता तर हांवें तुमकां पँजीम मॉल दी गोवा आसा पळय थंय हांवें तुमकां यो म्हणिल्लें न्ही तर तुमी आतां त्या सुवातेर येनाकात आं कारण आतां म्हजो थळ बदल्ला ताजें कारण म्हळ्ळ्यार म्हजो एक इश्ट ताचें नांव अंजली इश्टीण ताणें आमकां म्हणलां की आपल्यान आज कार हाडल्या म्हूण म्हूण ताणें आमकां सांगलें की आपूण तुमकां फोंडा सोडटा म्हूण आतां तुमी म्हाका सांगपाक शकता की तुमी आतां खंय आसात ते सो तुमी आतां आमकां ह्या सुवातेर सोडपाक शकतले आतां आमी फोंडा आसा आनी आतां आमकां धारबांदोडा वयतलीं म्हटल्यार आमी आमकां हांगां कांयच येरादारी ना आमकां धारबांदोडा व्हरून सोडपाक कोणना म्हण तुमी येवपाक शकता तुमी आमकां सोडपाक शकता तुमकां जर येवपाक मेळटा न्ही जाल्यार तुमी माश्शे थंय येतले तुमकां विनंती करतां हांव तुमकां एक्स्ट्रा पेमँट सुद्दां करतां हा बरें तुमी येता न्ही त्या बद्दल धन्यवाद आं बरें मातशें बेगीन मात पावात आं बरें देव बरें करूं आतां हांव दवरता आं